हैलो केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक तुस महां जेह्ड़ी सोचा दे हे नी दुकान जेह्ड़ी खोहलने बास्तै आं ओह् में दिक्खी दुकान कन्नै गै ग्रांऽ बिच इत्थें एह् ठीक ऐ जगह इत्थें कॉलोनी आं दुकान ठीक ऐ लोकें दी आओ जाई बी ऐ ते एरिया सामनै पौंदा ते आं कम्म मेरे स्हाबै चली गै जाना क्योंकि लोकें दी आओ जाई बड़ी ऐ नेईं नेईं ऐसा होंदा निं ऐ क्योंकि लोकें दी आओ जाई बड़ी ऐ ना इत्थें कन्नै सामनै एरिया आं कन्नै महां एरिया बी सामनै नी कन्नै लोग औंदे जंदे रौहंदे ते कोई नमां कम्म खोह्लने आं जियां कम्म होई गेआ नर्सरी दा नी आं नर्सरी दा कम्म खोल्लनै आं जेल्लै फुल्ल रक्खे सामनै ते लोकें दा मन करी जाना ते चार चार लेई जंदे लोग ते सामनै लांदे घर ते आं इयै कम्म खोह्लने आं ते बाकी सारे कम्म खु'ल्ले दे गै न इस एरिया च आं ते सोचा दा हा में की थोह्ड़े बत्ते पैसे देओ तुस बी पार्टनरशिप करने आं नी भी इक्क बंदे दा कम्म थोह्ड़े ऐ ते हैनी अद्धे अद्धे पैसे लाह्गे ते जो बचग करी लैगे अद्धे अद्धे आं अच्छा फिर